फ़ोटोग्राफ़ी को एक शौक़ के रूप में रखा जा सकता है पर आपका मुख्य बिंदु यह नहीं होना चाहिए यदि आप अपने शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा और यदि आप फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी शिक्षा फ़ोटोग्राफ़ी से करनी चाहिए जिससे आपको ज्ञान मिले और आप इस विधा में भी बहुत आगे की ओर बढ़ सकें